جی میں نے لاسٹ میں جو ایک سیمسنگ کی واشنگ مشین ڈبل واشنگ مشین پرچیز کی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے جو اس کے سوئچ ہیں وہ واٹر پروف ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں کبھی کبھار پانی بھی چلا جاتا ہے تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے کپڑے اچھے سے سوکھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے ہم پندرہ بیس کپڑے ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ ساڑھے نو کلو کی ہے اس سے سیمسنگ کی جو مشین ہے وہ بہت اچھی ہے